ड्राईंग ओह् चीज़ होंदी ऐ जेह्ड़ी अस अपने अग्गें पिच्छें दिक्खने होन्ने आं जेह्ड़ी सानूं पसंद अ'वै उस्सी रक्खने ताहीं अस उस्सी कुसै चीज़ उप्पर ड्राह् करने आं ओह् होंदी ऐ ड्राईंग ठीक ऐ कि जि'यां आखदे कि नमें नमें लोग जेह्ड़े ड्राईंग शुरू करदे उ'नें होंदा कि भाई अगर असें ड्राईंग कीती मेरा कोई दोस्त होई गेआ ओह् मेरे पर हस्सिया कि भाई तूं एह् केह् ड्राईंग कीती ऐ तेरी ते एह् बच्चें कोला बा बत्तर ड्राईंग ऐ नां भाई तुसें लोकें दा निं सोचना लोकें केह् आखना तुसेंगी केह् नेईं आखना तुसेंगी अपने पर विश्वास होना चाहिदा कि जो तुस बना दे ओ उं'दे ताहीं ओह् शैल ऐ चीज अगर तुसें गी नेईं लगदी शैल भाई कोई गल्ल निं नमें नमें सिक्खा दे ओ थोह्ड़ी गल्तियां होंदियां न मन्नेआ हर इक बंदे कोला गल्ती होंदी ऐ कोई ना कोई ते उस्सी गलती गी सुधार गे ते तुं'दी ड्राईंग शैल होगी तां गै तुसेंगी कोई मज़ाक नी उड़ाई सकदा तुंदा फ्ही तुस फ्ही अगले गी आक्खी सकदे ओ लै भाई तूं मेरा पिछली बार मज़ाक डोआया हा ओह् गल्ल में अपने दिल पर लेई लेई ते में हून इन्नी शैल तरीके दी ड्राईंग बनाई ऐ कि ओह् हून तुसेंगी ओह्दा नतीज़ा लब्भा दा कि में एह् आह्ली ड्राईंग कीती ऐ ठीक ऐ होर जि'यां गल्ल होई कि इंप्रूव दी थोह्ड़ी बौह्ती गल्ती ते सारें गी होंदी ऐ ड्राईंग च में एह् नेईं आखदी कि शुरू तो जेह्ड़ा बंदा सिक्खा दा होग उ'नें कोई गल्ती निं कीती होग ठीक ऐ गल्ती केह् टीचर बी गल्ती करदा ऐ तुस ते नमें नमें सिक्खा दे ओ उप्पर बच्चे ओ गल्ती निं करी सकदे ऐसा होई निं सकदा ठीक ऐ ते जि'यां कि तुस दुखी होंदे ओ तुस इमोशन नेईं बोली सकदे ते ओह् तुस ड्राईंग च बनाई सकदे ओ ठीक ऐ एह्दे कन्नै थोआड़ा स्ट्रैस बगैरा रलीफ होंदा तुस अग्गें पिच्छें कुतै चली जाओ तुसें गी कोई चीज़ शैल लग्गी जाऽ कोई प्हाड़ शैल लग्गी जाऽ कोई बादल शैल लग्गी जाऽ जां सनसैट शैल लग्गी जाऽ तुस उस्सी बनांदे ओ ठीक ऐ ओह् बनाने दे बाद तुसेंगी लगदा ऐ कि नेईं भाई साढ़ी ड्राईंग है कुश अस कंपिटिशनें चे पार्ट लेई सकदे आं लेई सकदे आं ते ओह् मतलब थोह्ड़ा बौह्ता अग्गें कुसेगी देई सकदे आं जिस्सी बचैरे गी जरूरत होऐ प्रोजैक्ट प्रुजैक्ट च कुसै दोस्ते गी जरूरत पेई जंदी ड्राईंग दी ते उस्सी बनाइयै देई ओड़ी मदद करी ओड़ी ओह्दी बैसे बी ते अजकल्ल पढ़ाई ते घट्ट गै होंदी ऐ डायग्रमां ते ओह् जैदा होंदे ऐ प्रोजैक्ट ते ओह् बनाने गी हैल्प बी होंदी बनाने गी डायग्रमां जैदा होंदियां न ते लोकें गी स्किल अपनी बनानी चाहिदी ड्राईंग आह्ली क्योंकि अगर तुंदी ड्राईंग होग ते तुस अग्गें करी सकदे ओ ओह् चीज़ां जि'यां अस बोर होंदे बोर होइयै कुसै दी गल्ल तां इरिटेट होइयै फिर इ'यां ते साढ़ी कुसै कन्नै लड़ाई होई गी भाई अस उस्सी साढ़े च इन्नी गट्ठ फिलिंग होनीं चाहिदी कि अस उस्सी बोल्ली सकै पर कुसै कुसै च होंदी कि नेईं बोलदा ओह् बंदे दे मुहां पर इस्सी बुरा लग्गी जाना एह् होई जाना ते ओह् बंदा अपने मन दे अन्दर झुलसदा रौंह्दा कि भाई मैं उस्सी एह् गल्ल बोलनी ही नेईं बोली पाया पर एह् ऐ कि अगर ओह् बंदा नेईं ही करी सकदा उस्सी बोली सकदा तां ऐटलिस्ट अपनी जेह्ड़ी ओह्दी खुंदक ऐ दुक्ख ऐ कि भाई सारें गी सनाई जंदे गल्लां एह् बो ओह् उस्सी अपनी ड्राईंग बनाइयै कड्ढी सकदा ड्राईंग जरूरी निं ऐ कि पैशन ताहीं होऐ ड्राईंग बंदा अपने दुक्ख हल्ल करने ताहीं करदा कुसा दी अगर कोई चीज कोई बंदा ऐसा होना कि अपनी गल्ल नां कुसै अग्गें रक्खी नेईं सकदा ठीक ऐ हून नेईं रक्खी सकदा तां बाई नेईं रक्खी सकदा बंदे च नेईं ऐ हिम्मत तां हून ओह् केह् करदा कि अपनी ड्राईंग दे थ्रू कुसा गी अगर उ'नें सनाना होऐ ते अपनी ड्राईंग बनाई ओड़दा फिर अगला बंदा अगर समझने लाइक होऐ तां समझी सकदा ओह्दी ड्राईंग दा मतलब बरना नेईं ते खुश रौंह्ने दा इक जरिया ऐ ड्राईंग साढ़ा